ते तुसेंगी पता ऐ जि'यां जात्तरा चलै'रदी अमरनाथ दी

ते उ'नेंगी जात्तरा च जात्तरियें गी असें रुट्टी खलानी

रुट्टी पजाई सकदे निं पजाई सकदेअसेंगी नान होर छोल्लें दी जरूरत ऐ

ते तुस पजाई सकदे मौसम खराब बिच्च रुट्टी जां नेईं पजाई सकदे ते तुस मिगी सनाओ बी असें केह् भाई असेंगी जरूरत बी ऐ